جی بولیے کون جی میں سیمانچل سے ڈرائیور ایجنسی سے بات کر رہا ہوں آپ کون جی بولیے جی جی جی میں اسی ایجنسی کا آنر بول رہا ہوں اور یہ گاڑی کو دیتا ہوں ڈرائیوری پہ گھومنے پھرنے کے لیے بتائیے آپ کو گاڑی چاہیے جی جی مل جائے گی کب جی ڈرائیور ساتھ میں ہی جائے گا گاڑی لے کے نہیں نہیں ڈرائیور شرابی نہیں ہے ڈرائیونگ بڑھیا سی کرتا ہے اس کے بعد پریکٹس کراتے ہیں جی اب میں بھوارے میں پریکٹس کرواتا ہوں میں مل جائے گی جی کرایہ لگے گی ایک دن کی بیس ہزار روپے

یہی آٹھ دس لاکھ جی آپ کہاں رہ رہے ہیں آپ کو ہم نے ہوٹل بھی چلاتا ہوں آپ کو روم چاہیے کیا جی وہ بھی مل جائے گا جی جی آپ کہاں ہیں جی

جی قلعہ ہے جی بہت اچھا شہر ہے جی بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کی گھومنے کی اور میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں آپ کو جی کب چاہیے آپ کو ڈرائیور ٹھیک ہے میں صبح بھیج دوں گا ڈرائیور ٹھیک ہے شکریہ جی